हम लगातार अपन जिन्दगीमे बाइकिंगके ट्रिप पर जाइत रहै छी जेकर की तैयारीके शुरुआत होइ छै जगह सोचै सँ जे हमरा सभके कतऽ घुमै लए जेनाइ छै ओकर बाद के के जेतै सङ्ग सङ्ग यात्राके दिन कोन होना चाही आरो रास्ता कोन होना चाही ई सभ तैयारी होएके बाद ई देखनाइ रहै छै कि कतेक दिन लए जेबै आरो यात्राके खर्च की रहतै खर्च एहन हुए जाहिमे हमर सभ दोस्त जा सकै आरो ककरो दिक्कत नहि हुए आरो यात्राके योजना एना बनाबी कि ककरो भी कोनो काज बाधित नहि हुए आरो सभ अपन अपन समयके पुरा वर्षा जकाँ खुशीसँ बिता सकै आरो ककरो कोनो दिक्कत नहि हुए आ एहन जगह पर जाए जतऽ कि कोनो घटना नहि हुए आरो सभ नीकसँ खुशी खुशी घुमिकऽ घर आबि जाए